ایسے تو ہمیں باہر کا کھانا زیادہ پسند نہیں ہے ہم اکثر کھانا گھر ہی پہ کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ باہر کھانے کے لیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے علاقے میں دو چار مشہور ڈھابے ہیں جہاں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ پلاننگ کر کے ہفتے میں مہینے میں جاتے رہتے ہیں ہفتے میں جو کہ اتوار کے دن ہوتا ہے چھٹی کا دن ہوتا ہے تو اس دن اکثر ہم لوگ پلان بنا کر کوشش کرتے ہیں کہ باہر کہیں دوستوں کے ساتھ جائیں اور کھانا وغیرہ کھائیں اور انجوائے کریں اسی طرح زیادہ باہر کھانے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم زیادہ باہر کا نہیں کھاتے کوشش کرتے ہیں کہ گھر ہی کا کھانا کھائیں لیکن کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ مزہ کرنے کے لیے باہر کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں